कपड़ा का जैसे खरीद के लाते हैं बाजार से तो उन्हें पहले इंची टेप से नापते हैं तो उन्हें काटते हैं काटकर मसीन पर सिलते हैं डोरा डालते हैं मसीन पर और उन्हें काटकर सीकर डिजाइन डालते हैं डिजाइन डालकर अब बहुत अच्छा लगता है सिलने में सिलते हैं अच्छा अच्छा डिजाइन सूट सलवार और सब यही सब सिलते हैं